خوبصورت اور دلكش قدرتى ماحول ہميں بہت اچّھا لگتا ہے ميں وہاں جانا بہت پسند كرتى ہوں اور جب ہميں موقعہ ملتا ہے ہم اپنى فيملى يا دوستوں كے ساتھ وہاں گھومنے چلے جاتے ہيں ايک پچھلے سال مئى جون كا موسم تھا ہمارے سارے دوست اور رشتہ دار بہت سارے رشتہ دار اور اپنى فيملى والے سب مل كر سب ايک جگہ اكٹھا ہوئے تو ارادہ كيے كہ چلو كہيں گھوم كے آتے ہيں تو سب لوگ كہيں كہ كہاں كہاں تو ہم لوگوں كی جگہ سے ہم لوگ ہمارے يہاں سے دلّى سے سوچے دلّى تو دلّى ميں ہر جگہ گھوم ہى چكے ہيں ہماچل وغيرہ تو ہم سوچے چلو كچھ الگ جاتے ہيں تو نيپال كى طرف ايک دارجلنگ پڑتا ہے وہاں ہم لوگ گھومے گيے تو ادھر مئى جون كے ٹائم ميں نيچے بہت گرمى ہوتى ہے تو جب ہم لوگ دارجلنگ جب چڑھنے لگے پہاڑ پہ نيچے تو بہت دھوپ تھى تو چڑھنے لگے تو اوپر چڑھے اتنى اچّھا اتنا اچّھا موسم اوپر بارش ہو رہى ہے ہلكى ہلكى وہ بادلوں ميں گھومنا بڑا اچّھا لگا بہت سارے فوٹو كھنچائے بہت لنچ وغيرہ كيے پھر ہوٹل وغيرہ ميں رك کے چائے پيئے پھر موسم كا مزہ ليے بہت ٹھنڈى لگ رہى تھى وہاں پہ بہت بادلوں ميں بادلوں كو چھو رہے تھے بہت اچّھا لگ رہا تھا اتنا اونچا پہاڑ پہ چڑھ كے تو پھر سب لوگ خوب انجوائے كيے وہاں پہ گھومے پھرے ڈر بھى لگ رہا تھا موسم خراب ہونے لگا بارش ہونے لگى پھر اپنے بچّوں كےساتھ ہم لوگ گاڑى ميں بيٹھے پھر واپس ہم لوگ آرام سے دعا پڑھتے ہوئے نيچے اترے پھر نيچے آئے پھر نيچے اتنى گرمى پھر مزہ جو ہے اوپر كا مزہ بہت اچّھا لگا وہاں پر پہاڑ پہ گھوم كر كے ہميں بہت اچّھا لگا آپ بھى كبھى جائيں وہاں دارجلنگ گھومنے كے ليے